आमच्या भारताच्या उच्च पदाचेर राष्ट्रपती पदाचेर जे जे जावन गेले ते ए पी जे अब्दुल कलाम हे बऱ्यापैकी शास्त्रज्ञ आशिले तांणी मिसायलाचो शोध लायलो आनी तें मिसायल आमच्या भारताच्या वतीन सोडून आख्या जगभर नांव कमयलें तशेंच तांणी तें स्वताच्या आत्मचरित्र म्हूण तांणी जें पुस्तक बरयलां अग्निपंख म्हणून तें पुस्तक म्हजे कडेन हांव तें वाचतां म्हाका तातूंतल्यान खुबशें नोलेज मेळ्ळी की तांणी स्वता खातीर ह्या विज्ञाना हें ताजें संशोधन लायलो ताजें ताणें कितले प्रयत्न करून ताणें आत्मचरित त्या पुस्तकाचेर बरयलां आनी ताचें खुबशें ज्ञान आमकां मेळटा ताजे बद्दल म्हाका खूब अभिमान दिसता आनी भारताच्या उच्च पदार बसून ताणें आख्खें जगभर नांव कमयलां आज पसून तांकां जे फोटू पळयले जायत न्ही खुबशे तांची चरित्राची याद जाता आनी एक आमकां भारतांत तांच्या सारकी एक असो एक शास्त्रज्ञ मेळ्ळो हेंच आमचें उच्चपद तशेंच एक गणीततज्ञ आर्यभट्ट म्हूण तांणीय तांचे खरें तर खरो वालोर दिवपाचो तांणी शुन्यांतल्यान विश्व निर्माण केलें अशें म्हाका सांगपा दिसता किद्याक शुन्याचो शोद तांणी लायलो आनी एक वर्तुळाचो व्यास त्या व्यासांतल्यान कितलींशी आमकां हें त्या वर्तुळांक कितें आसता तातूंतल्यान खुबशें आमकां ताजो अनुभव मेळ्ळो हाका लागून मुद्दाम आर्याभट हांचे मुद्दम म्हाका गणीततज्ञ म्हूण एक तांकां पळय तांणी एक आमकां भारता खातीर एक नांव कमयलें ताजे बद्दल म्हाका खूब अभिमान दिसता